हैलो हां ते में आर्ट ड्राइंग दे बिच्च में अपना इक सेटअप करना चाह्नी आं इक माडल बनना चाह्नी आं एह् इक मतलब ड्राइंग बिच्च होंदा ना कि माडल बनना इक इन्नी शैल आर्टिस्ट बनना चाह्नीं कि मतलब लोक आखन के नेईं ड्राइंग बिच्च बी किश ना किश होई सकदा ड्राइंग बिच्च बी लोक अपना कम्म स्टार्ट करी सकदे ड्राइंग बिच्च मतलब इक माडल बनी सकदा कोई अपना सेटअप ऐ जेह्ड़ा ओह् लाई सकदा

में बड़ी मतलब डिफरेंट डिफरेंट जेह्ड़ियां ड्राइंगा न ओह् बी बनाई लैन्नी आं इयां वर्ड्स दियां होई गेइयां मतलब जानवर दियां होई गेइयां पक्षियें दियां होई गेइयां इंसान दियां बी बनाई लैन्नी में बड़ा ज्यादा ऐक्सपीरियंस ऐ ड्राइंग दे बिच्च ते कन्नै ओह् होंदा न डिफीकल्टीज आखदे जिसी फेस कीतियां ओह् बी में बड़ियां कीतियां न लोकें दे तान्ने बी सुने कि एह् केह् करदी रौंहदी कुड़ी घर बैठियै सिर्फ पिक्चरां बनाई बनांदी रौंह्दी लेकिन अज्ज ते लेकिन में अज्ज इस मुकाम उप्पर पुज्जी दी कि जित्थै मिकी कोई किश आक्खी नेईं सकदा ऐ में इक अपना सेटअप बी लाया ऐ माडल बनी चुकी बनी दी में ड्राइंग दे बिच्च ते इसलेई में अपनी लाइफ बिच्च डिफिकल्टियां बी बड़ियां दिक्खियां मतलब डिफीकल्टीज बड़ियां ज्यादा दिक्खियां न लोके दे ताने बी सुने मिकी स्पोर्ट्स बी निं सपोर्ट बी नेईं थ्होएआ कुसै दा लेकिन में अज्ज इक ऐसे मुकाम उप्पर पुज्जी दी जित्थै मिकी किसै दी बी मतलब हून जरूरत नेईं ऐ ते में तुसेंगी बी इ'यै सनानी आं के ड्राइंग बिच्च बी तुस अग्गें जाई सकदे जरूरी निं ऐ के हर बाकी चीजें बिच्च ड्राइंग बी इक अच्छा प्रोफेशन ऐ